बिदिनो उन्दै समफोरावहाय हाबा जायोबा खस्त' मोनो हिनजावफोरा हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो खस्त' मोनो जेनेबा खामायनो रोङा मानो रोङा न'खरजों जेनेबा बिमा बिफाजों गोरोबा सोरबा बायदि बिहामजोफ्रा जुदि न'खरजों गोरोबोबासो आरो बिहामजोआ गोरोबोबाबो बिहाव बिखुनजोफ्रा जेनेबा गोरोबा उन्दैयावनो बेफोरबायदिनो हाबा खालामबाय हाबा खालामनानै लाबोनानै बिदिनो दोनफैबाय उन्दैयावनो बिदिनो जुदा जाहोबाय माबाय दावराव दावसि संसारा बिदिनो गथ' गथाइ खांबाय माबाय आरो बेनि उनावहाय बिदिनो सोरबा बायदिया हिनजावबो हौवाबो गोजानाव खामायनो थाङो थांनो नागिरो गथ'फोरनि थाखाय बुजिस'नो हायैयाव सोरबा बायदिया न'खरनि मानसिफोरा हगार हरा बेफोरबायदि आरो बिदि हाबा जायै मानसि बिदिनो हाबा जायैनि सिगांबो जेनेबा सेंग्रा सिख्लायावबो बिदिनो गोजानाव खामाय हैनो माबा जायो फरायनानै न'खरनिफ्राय फरायनो हगारफिनो हौवानि न'खरनिफ्राय हाबा जाखांनानैबाबो सोरबा बायदिया दुस्राफोराव होआ बेफोर बायदि फिसाइफोरा फोरोङा बिसिफोरा फरायनो नागिरोबा बिदि न'खराव सासे नङा सासे हेंथा होयो आं बेफोरबायदिखौ आं मोजां मोना जेनेबा गाव गावनो जेनेबा फरायनो हायोबा गाव गावनो मोजां गावनि उननि थाखाय मोजां बिमा बिफाफोरा फिसाफोरखौ फोरोंनो हायाखैबाबोथ' हाबा जाफैनानै फिसाइफ्रा जेनोबा चान्स होयोबा फोरोंनो हायो बेफोरखौ आरो फोरोंनो हायोबा फोरोङोबा मोजांबो गथ' गथाइनि थाखाय गथ'फोरखौ फोरों फिनलांनो हायो न'आव थानानै जेनेबा हौवाफ्रा बाहेरायाव खामाय हैयोबाबो बेफोरबायदि आरो साख्रिफोर माबाफोर बेफोरबायदि दंबाबो बिदिनो गभर्नमेन्ट जबफोर दंबाबो जोंनि ओरैहाय बांद्राय आं नुनो मोना आर्मिफोर आर्मि बिदिनो आसाम पुलिसफोरखौसो आं बांसिन मोनो जोंनि ओरैहाय बांसिन मोजां साख्रियानो आं मोननायखौनो आं नुनाय मोना बिदि आरो आरो बेबायदिनो सोरबाबायदिया बिदिनो बबेबाफोर न'खरफोराव मोजां जाहांबा बिदिनो सोरबा बायदिया नाख्रेबो सोरबा बायदिया मालायनि मोजां जानायखौ नायनो हाया सोरबा बायदिया बिदिनो खस्त'यै मोजां जालाङोबा बेफोरखौ बिदिनो नाख्रेबनो बोलो मोनो न'खराव बिदिनो दावराव दावसि हिंसा हिंसि खालामो एरनानै होयो खोथा बाथ्रा मोजां बिसि फिसाइ जालायबाबो लोंनाय जानायजों दावराव दावसि बिदिनो दानि मानसिफोराथ' बांसिन बिदिनो गोदोथ' बिदिनो जौ लोंनाय मानाय बेबायदि दंमोन दानियाथ' बिदिनो जौ लोंनाय मानायफ्रा अनेक खम जाबाय साख्रि मावनायफ्रानो फ्राइभेटआवबाबो फरायनाया दानि स्टुडेन्टफोरा बांसिन जाबाय फरायनायफोरा दानि गथ'फ्रा बांसिन फरायोसै आरो पारमानेन्ट नङाबाबो फ्राइभेटफोरखौनो मावहैयो गोजानाव ओंखायनो मावहैनानै सोरबा बायदिया मालाय लासै लासै बेफोरबायदिनो साख्रिबो पारमानेन्ट जाहैयो प्राइभेट मावखांनानैहाय बेबायदि आरो बिदि मावखांनायनि उनावहाय मोजाङै मोजां माबायो फरायबोयो आरो बिदिनो संसार जाफैयो गावसोर जुदि मोजाङै मोजां हजोंनिफ्राय फैफिनोबा अनेक खस्त' जोंनि मानसिफ्रा बेराद बिदिनो दस्राफ्राव मावहैयो पारमानेन्टनो सोरबा नार्स सोलोंहैयो सोरबा बिदिनो अनेक रोखोम सोलोंहैयो सोरबा डक्ट'र फरायहैयो डक्ट'र लाइनआव बेफोरबायदि सोरबा सोरबा जानानैबो फैयो सोरबा सोरबा ओरैनो जायाबो बेबायदिनो आरो बिनि गेजेराव मोजाङै मोजां खस्त'नि गेजेरजोंसो मोजां जायो नालाय फरायनाय मानायफ्राबो सोरबा थाखा फैसा खम बेफोरनि थाखायबो बिदिनो थाखा फैसा गैयाबाबो जाल्ला थाखा फैसाजोंसो फरायनो हायो थाखा फैसा गैयाबाथ' बबेयाव फरायनो हानो मोजाङै मोजां माबालांबासो बिमा बिफाफोरा डिउटि होनांगोन फरायनायखौ फिसाफोरखौ साख्रि लाजानो लुबैयोबा सोरबा बायदिया साख्रि मोनबाबो बिमा बिफाफ्रा थांहोआ सोरनाबा बिसि फिसाफ्रा थांहोआ बेबायदि सोरबा हाबा जाखांनायनि उनाव साख्रि मोनो सोरबाबा सेंग्रा सिख्लायावनो साख्रि मोनो बेफोरबायदि सोरबा बिदिनो हाबा जाखांनानैबाबो फरायो बिहाव बिखुनजोआ फरायहोयो आरो सोरबा बायदिया बेबादिनो फरायहोआ सोरबाफोरा मोजाङै मोजां फरायहोयो न'खरै जयै बिदिनो बिहाव बिखुनजो ज' मिलायहोनानै बिदिनो फोरोङो सोरबा बायदिया हौवाफ्रा हेंथा जायो हौवाफोरा बाहेरायाव खामायनो थाङो बिसि फिसानि थाखाय गोजानाव खामाय हैयो आरो सोरबा न'खरनि मानसिफोरा सोरबा सासे नङा सासे हेंथा होयो गोसो जाबाबो बिदिनो बिब' बिनानावजों ज' बेफोरबायदिनो मिलाय लायनानै रायज्लायबाबो उननि गेजेराव बिदिनो बांसिन रोंजानो बिदिनो गियो ओरै साख्रिफोर लानानै जायोबा एसेबाबो खस्त'फ्रा खम जायो साख्रि गैयाबा बिसिबां खस्त' जायो बिदि साख्रि थानाय मानसिफोरा खस्त' जाया संसार जानायनि बेलायाव लेखाफोर रोंनानै थायोब्ला प्राइभेटफोराव हाबनानै मावनानै जानो हायो आरो जों लेखा रोङैफोरालाय जोङो खस्त' खालामनानैसो जानांगौ जायो बेफोरबायदि गायनानै फुनानै जानाय जायो बांसिनानो खस्त' बायदि